हैलो हंजी बोल्लो अच्छा फ्रिज लेना फ्रिज ओह् होंदा ऐ लीटर दे स्हाब उप्पर जिन्ने लीटर दा कोई बड्डा होंदा कोई निक्का होंदा तुसें केह्डा लैना अच्छा मिली जाग तुसें कोई पंदरा ज्हार दा हां हा

बस तुसे पैसे जमा कराने ते फ्रिज तुंदे घर पुज्जी जाना ऐ हां ते अग्गै और कुछ और बाशिंग मशीन हां कूलर मिली जाग कूलर बड़ी बराइटियै दे न केह्ड़ी केह्ड़ी बरायटी दे लैने न तुसें भाई ठीक ऐ मिली जाग ओह्बी हां